اردو زبان جو ہم سب کی بہت اچھی پیاری اور محبوب زبان ہے جس زبان میں ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں یہ اردو زبان جس کی اپنی ایک پرانی اور اہم تاریخ ہے اور جس زبان نے ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں اور اس کی انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے میں بہت ہی زیادہ اہم رول ادا کیا ہے موجودہ وقت میں جو ٹکنالوجی اور سائنس کا دور کہلاتا ہے آج کے اس سائنس کے دور میں اردو اور لکھنے میں اہم کو اور ہم کو اور تمام اردو بولنے لکھنے والوں کو بہت زیادہ چیلنجوں کا سامنا ہے اردو زبان کو بولنے اور لکھنے میں ہمیں جن بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے ان میں سے ایک ہے کہ جدید دور میں اردو زبان کیسے کس طرح استعمال کیا جائے سائنس اور ٹکنالوجی کے زبان میں اس کو کیسے ترقی دی جا سکے اور جن جگہوں پر دوسری زبانیں ترقی کر رہی ہے وہاں اردو زبان کو کیسے قابلِ استعمال کیا جا سکے اردو بولنے والی قوم ان تمام بڑے چیلنجوں کا سامنا کر رہی ہے لیکن ریختہ فاؤنڈیشن نے اپنی بے مثال قربانیوں اور لاجواب خدمات کے ذریعے اردو کے تمام چیلنجوں کا سامنا کیا ہے اور بڑی تعداد میں اردو کو کامیاب کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے اور ہمیں ریختہ فاؤنڈیشن نے سکھایا ہے کہ کیسے حالات کا سامنا کرتے ہوئے اردو کو آسانی سے ہر فلڈ اور ہر ترقی یافتہ دور میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیسے آج کے اس دور میں اردو زبان کو بولا اور لکھا جا سکتا ہے یہ بہت ہی آسان ہے اور ایسا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے